मुझे एक ऑटो चाहिए थी जाना था सिविल लाइंस इस्टेशन ट्रेन है मेरी बारह बजे की राज़धानी आ जाएंगे क्या आप दस बजे तक आ जाएंगे तो भी चलेगा आप बताइए कि कोई कैब वगैरह या फिर कार वगैरह मिल जाती है क्या यहाँ से आपके यहाँ से नहीं मिलती है ठीक है कोई बात नहीं लेकिन आप ही अगर दस बजे तक आ जाएं तो आ जाइएगा क्योंकि मेरी बारा बजे से ट्रेन है लेट हो जाएगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत होगी ट्रेन छूट जाएगी कितना लेंगे आप अभी आप कुछ कम कर लीजिए इतना ज़्यादा बता रहे हैं आप ठीक है रात का समय है तो इसका क्या मतलब है कि आप ज़्यादा लेंगे कुछ हिसाब से लगा लीजिए मुझे भी जाना है अब आपका भी काम हो जाएगा ठीक है ठीक है भइया ले लीजिएगा लेकिन दस बजे तक आ जाइएगा क्योंकि लेट हो जाएगा तो फिर ट्रेन छूट जाएगी ठीक है यहीं आप आ जाइएगा प्रयाग सलोरी के पास ठीक है सलोरी में आ जाइएगा यहाँ से पिकअप करना है और ड्रॉप इस्टेशन ड्रॉप करना है आपको ठीक है ठीक है भइया थैंक यू